असांजो धर्म जाम पुरानो आहे जंहिं में सिर्फ़ु न स्वास्थ्य लाइ ऐं मानसिक शांति लाइ बि घणेई शयूं ॾिनल आहिनि असांखे पहिरियों त असांजो धर्म सेखारे थो कि सभिनी जो मान सम्मान आदर सत्कार इन्हनि सभिनी खां सिवाइ असांजे धर्म में मानसिक इस्थिति खे मज़बूतु करण लाइ ध्यान जी विधियूं बि ॾिनी वेयूं आहिनि हुन ध्यान जी विधियुनि खे अगरि जे असां सही तरीक़े सां अपनायूं ऐं मौन विहण सिखूं त हुन खां असांजो मानसिक बल एतिरे कदूर वधी वेंदो आहे त असां कोई बि तरह जो प्रॉब्लम ईंदो आहे त हुनजो असांखे आसानी खां सॉल्यूशन मिली वेंदो आहे हिन खां सवाइ असां खे असांजो धर्म शारीरिक रूप सां बि घणेई शयूं ॾिनियूं आहिनि जंहिं में योग साधना आहे जंहिं में सूर्य नमस्कार जहिड़ा घणेई शारीरिक उपाय ॾिनल आहिनि जंहिंखे असां पंहिंजे ह्रदय खे अखियुनि खे हथनि पेरनि सरीर जे सभेई अंङनि खे सुठी तरह स्वस्थ्य रखी ऐं सुठे नमूने हुनखे अपनायूं त जीवन में असां सौ साल आराम खां जीउ सघूं था